साईं जय झूलेलाल साईं मां ॿारहें दर्जे जी नियाणी पेई ॻाल्हायां रत्ना राजवानी मुंहिंजो आई डी काड गुम थी वियो आहे त तव्हां महिरबानी करे मुंहिंजी कुझु मदद कयो त मां

अच्छा भई तव्हां ॿुधायो उहो हुनजे लाइ मूंखे छा छा खणी अचिणा पवंदा पना ऐं जी अच्छा अच्छा ॾह दर्जे जी खणी अचां माकशीट जी जी जी जी जी महिरबानी करे तव्हां घुमो त यानि घर में असांजी थी पिए साफ़ु सफ़ाई त मम्मीअ जो को कमु में हेॾा होॾा हथु थी वियो हुजे पता पता नईं किथे रखी छॾियई ख़बर ई कान पेई मां कोशिश कयां थी पर मुंहिंजी इहा मिलणु ॾाढी ज़रूरी आहे जो मां परेशान थी पेई आहियां स्कूल में असांजी जेका मास्तराणी आहे कल्ह मूंखे सजा में बीहारे छॾियई त भई तूं इहो पाए न आई आई काड हा मां घर में ॻोल्हण जी पूरी कोशिश कयां थी पर मूंखे तव्हांजी मदद जी ॾाढी ज़रूरत आहे साईं

भई हा तव्हां त ख़ाली मूंखे इहो ॿुधायो त मां छा छा खणी अचां ऐंं कॾहिं ताईं ई मूंखे तयार थी मिलंदी अच्छा भई फोटू वरी कढाइणो पवंदो उहो बि मूं वटि कान्हे हा भई टाइम लॻंदो फोटूअ में मां चयो अगरि ॿ ॿियो जी जी भई फोटूअ में बि असांजे जीअं मां पाड़े मां ई थी कढायां त उते त मूंखे ॿ चारि ॾींहं त लॻंदा भई असांजा दादा जिनि आहिनि फोटू कढण वारा उ उहे टाइम लॻाईंदा आहिनि ॿ टे ॾींहं त हू चवंदा ई चवंदा ठीकु आहे बिल्कुलु ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा ओ के ओ के सर